वर्तमान परिदृश्यमे अगर देखल जाइ तऽ विज्ञापनके बेसी लोक तक पहुँचेबाक लेल बहुत एहन तरीका छै एहि दुआरे जे आइसँ पछिला अगर एक दशक पहिनेके बात करू तऽ ओहि समयमे टेलीविजन अगर होइत रहै तऽ कहैत रहै बहुत बड़का चीज छियैक घरमे लागल छै फलामा बाबूके घरमे टी वी लागल छनि तऽ हुनकर बाल बच्चा देख लैत रहै साबुनके प्रचार सर्फके प्रचार कोलगेटके प्रचार आओर एकरे विज्ञापन कहै छियैक हम अहाँ लेकिन ई दस सालके बाद हमरा समझसँ इक्कीसवीं सदीमे शायद ही कोनो परिवारके बच्चा हेतैक जेन्स आओर लेडीज तऽ छोड़ि दियौ हुनकर वयस्क परिवारके सदस्य तऽ छोड़ि दियौ कोनो बच्चाकेँ जकरा हाथमे आइके डेटमे एण्ड्राइड फोन नहि हेतैक तऽ बेसी सँ बेसी लोक तक पहुँचाबै लेल बस सोचैके जरुरति छैक पहुँचनाइ तऽ ओ सेकण्डमे छै इएह भेलै विज्ञापन दोसर तक पहुँचा देनाय लेकिन सवाल ई बातक छै जे ओ विज्ञापन मनुष्यके आम जीवनमे कतेक लाभकारी छै आओर कतेक ओकर ओकर जे छै से हानि छै ई बातके जानकारी ओहि व्यक्तिके होना चाही जे ओ विज्ञापन देखि रहल छथि तऽ हमरासँ अगर पूछब विज्ञापनके बारेमे तऽ हम एहि विज्ञापनके बात करब जे जतेक विज्ञापन छै ओकर की कमी आओर बेसी छै एहन विज्ञापन बनाउ आओर ओकरा ओहि लोक तक पहुँचायल जाइ जाहिसँ समझि सकै आओर व्यक्ति एहि बातकेँ जानि सकै जे फलाँ चीज जे छै अगर कोलगेट छै तऽ ओ हमरा लेल कतेक लाभकारी छै आओर कते ओ हमरा लेल हानिकारक छै या फेर जतेको प्रकारके उपयोगी पदार्थ छै अगर ओ विज्ञापनके रूपमे हमरा लोभेबाकेँ काज करैत अछि तऽ ओ हमर जीवनके लेल सहीमे ओ फायदेमन्द छै कि नहि एकर एकबेर विचार तऽ भऽ जाउ